اگر آپ بات کر رہے ہیں میرا پہلا پروڈکٹ کے بارے میں تو الحمد للہ بہت اچھا سامان رہا جیسے کہ میرے کو کوئی بولا تھا وہ فلپ کارٹ پہ بہت اچھا سامان ملتا ہے تو میں نے پہلے پہلے اسٹور سے جا کے فلپ کارٹ لوڈ کرا اس کے بعد اس کو لاگ ان کرا لاگ ان کرنے کے بعد سب ایڈریس دیا میں نے اپنا ان کے بعد وہ موبائل ماڈل ڈالا اس پہ دیکھے تو صحیح میں وہ بہت اچھا تھا تو اس کے بعد میں نے آن لائن کر دیا ان کو موبائل ایف ٹوونٹی ون ایس پرو فائیو جی تھا تو میں نے آڈر کر دیا پچیس ہزار روپیہ پرائز دکھا رہا تھا اس میں تو آن لائن کرنے کے لیے گیا تو اس میں دیا ہوتا تھا کیش آن ڈلیوری بھی دیا ہوا تھا اور اس کے بعد پھر آن لائن بھی پیمنٹ کرنے کے بارے میں دیا تھا اس میں تو میں نے کیش آن ڈلیوری بک کر دیا تو دس دن کے بارے میں وہ دیا ہوا تھا جو دس دن میں آپ کو ڈلیوری پہنچ جائے گا آپ کے پاس لیکن سات دن میں ہی لا کے وہ دے دیا وہ تو الحمد للہ بہت اچھا راات میں نے دیکھا کھول کے تو بہت ابادست تھا وہ موبائل بہت بڑھیا تھا چلا اولا کے بھی دیکھے تو بہت بڑھیا تھا الحمد للہ اسی وجہ سے کوئی سکاات نہیں میرے موبائل سے بہت اچھا تھا وہ